आं सासे क्रिसकदार मावनानै जाग्रा मावनानै थाखा फैसाया सय मासजों सारि मासजों फैयो फैनाया अबयस्से होनबाबो मावनानै जानायनि बेलायाव बहुद कस्त' दङ कस्त'नि गेजेराव नोङो नाजानांगोन नाजानायनि गेजेराव माइ मोनबाय दैज्लां बायनानै मेसेंआव माइ मोनबाय दैज्लांफ्राव एसे एनै फाथो मोनबाय ओमफ्राय ओरैहाय बेराफारसे कस्त'जों नोङो गायनानै एसे गय बिफांनि फिथाइनि मोनसे मोननायनि मोनसे लामायाव फैबाय होनब्लाबो कस्त'नि गेजेरजों दा गथ' गथायखौ फोरोंबाय जों दा उखैनाङाखैब्लाबो मावनानै जानायाव इसे देहाया हेलेम जायो कस्त' मोनो आरो बेनिखायनो दा गथ' गथायफोरखौ नाजानायनि गेजेरजों बि ए पास एम ए पास खालामनो हाबाय बेनिखायनो थिग आंगि रोखोम मावनानै जाबोदों जोंनि गथ'फोरा बिदि मावनानै दाजाथों दा मावनानै दाजाथों माने एसे एनैया जाजायो होनबाबो बेनि गेजेराव नोंसोरो साबसिन जेरै साख्रि बाख्रि बाख्रिजोंबो जाया साख्रिया थाथारनांगोन बेनिखायनो आंगि रोखोम मावनानै जाबोदों कस्त' मोनबोदों उखै नाङाखैब्लाबो बेनि गेजेराव जोंनिफ्राय फिसाफोरा साबसिन जानांगोन आरो नाजानांगोन साख्रि मोननो थाखाय हास्थायनांगोन बबे लाइनाव फरायोबा बबे लाइनाव मोनगोन जोंथ' जामबा जामबि जाबाय मावनानै जाबोनानै जों बैसोआबो दैदेनलांबाय थांबाय बेनिखायनो जोंनि गथ'फोरा नाजाथारनांगोन साख्रि मोनथारनांगोन आरो साख्रि मावथारनांगोन आरो रोङा रोङा नङाथ' रोंबाय जोंबो कस्त' खालामनानै नोंसोरखौ फोरोंबाय ना फिसाफोर बेनिखायनो जों जेरोखोम मावनानै जायो थिक बिदि मावनानै जानायखौ गोसोखाङालासिनो मैन जोंनि मावनाय जानाय नोंसोरो कस्त' नुखाबाय दा फिसाफोर बेनिखायनो नोंसोर साख्रिखौ नाजानांगोन नाजानाय थानांगोन मावनांगोन दाथ' रोङा नङा रोंबायबो बि ए एम ए पास जाबाय आरो सोरबा पि अ पास जाबाय सोरबा मेट्रिक पास जाबाय बयबो गावबा गाव हास्थायनायखौ नाजानांगोन मावनांगोन ओमफ्राय मावनानै जायोब्लाबो नोङो ना बेदर जाबाय थाबाबो मोनसे थाखा फैसाफोराव मोनसे बहुद कस्त' जायो क्रिसकनि बेलायाव मोजांथ' मोनजागोन सानफ्रोमबो ना बेदर ओंखाम मोनजागोनबाबो थाखा फैसानि प्रब्लेमाव देनां नेक्स्त गथ' गथाय फोरोंनांगौ माबानि गेजेराव नोंसोरबो सानसे समाव बोरायसा जागोन गथ'नि बिफा जागोन बेहाय नोंसोरो साख्रि गैयाबा खस्त' मोनो आरो बांसिन बेनिखायनो दा नोंसोरो देरबाय लावबाय हिसाबै जों जिरोखोम मावनानै जादों बिदि मावनानै जानायखौ दा नाजा हागौमानि बिसोरो साख्रि लानो थाखाय मावनो थाखाय हास्थाय ओमफ्राय गावबा गाव नाजा नोंसोरनि नाजानायानो जय जागोन मानसिनि हायै जेबो बाथ्रा गैया नाजाबानो गासैबो जाफुंजोबगोन आरो आरो नों आं मावनानै जानोसै होनबा मावानानै जानो हागोन किन्तु मावनानै जानायनि बेलायाव कस्त' मोनगोन जानाय लोंनाय फुरा जाबालाय मा जानो होनबाबो थाखा फैसानि बेलायाव साख्रि गैयाबा बाख्रिल'जों जानो हाया रिन जायो समाव इसे एनै लोमजागोन साजागोन सोरखारनाव लन मोना नोंनि साख्रि थायोबा माबोरै माबा मोनसे आंहा साख्रि दंखायो होननानै बे नोंनि साख्रि एपइनमेन्टआनो बे मोनसे सोरखारनि जामिन बायदि जायो बेनिखायनो मोनसे सार्भिस मावोब्ला कम दामानो जाथों सार्भिस मावनाया जाहैबाय सोरखारनि मोनसे बिराद सुबिदा बेनिखायनो मावनानै जानायस्लाय बे मोनसे सार्भिस सरखारनि एबा गभर्नमेन्टनि माबाखौ नाजा आरो थिग बिदिनो आरो मिथिबाय लोगोफोर बेनिखायनो मावनानै जासेयावबो मोजांयै मोजां मोनजाबाबो मोनसे थाखा फैसानि प्रब्लेमाव एसे दाउत थायो आरो दाउत थायो माने कमजुरि जायो देहाया लोरबां जायो नों हाजारखि ना बेदर जा थाखा फैसा मोन नाथाय होनबाबो साख्रिना जाहैबाय मान्थलि मान्थलि ओमफ्राय मावनानै जानाया जाहैबाय सय मासजों नुगोन फाथो मावगोन नोङो तिन मास सारि मास लागोन माइ गायगोन माइया बिदिनो सय मास लागोन बेनिफ्रायसो उनावहाय मोनो आरो थिगनो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा मावनानै जानायनि गेजेराव दाउ अमा लादेरबाय हिनजावफोराबो बेखौ फाननानै मानानै एसे एनै फैसा फैबाय मानाय होनबाबो साख्रि बादि जाया आरो थोआ बेनिखायनो बे उन जोलैनि गथ'फोरा फिसाफोरा गावबागाव माबाखौ गोसोखौ सेस्ता होनानै साख्रि मावनो थाखाय सुबिदा लानांगौ आरो जेखि नहक मोनसे नाजानायनि गेजेराव मोनसे साख्रिखौ मावथारनांगोन मावनानै दिन्थिथारनांगोन ओमफ्राय नोंबो फिसाफोरखौ बिदिनो सानैसो उनाव नोंबो बिफा जाहैगोन बिमा जाहैगोन ओमफ्राय नोंसोरबो नाजानानै बिदि थानांगोन आरो नोंसोरनि गथ'फोरा आरो थिग नोंसोर बायदिनिफ्राय आरो साबसिन जाथों बिदि आरो जेरखम आं मावनानै जाबाय आं इसे एनै फोरोंनो हाबाय जों फरायनोनो हायाखैबाबो दा थिग बिदिनो नोंसोरो मावनानै जानाय माबाखौ गोसो दा हो साख्रिखौ गोसो होबानो जाबाय दे होनबा गोजोनथोंसै